हाँ घर की दहलीज पर पानी और गोबर का छिड़काव किया जाता है क्योंकि घर की सुख समृद्धि के लिए पानी और गोबर को छिड़का जाता है जिससे की घर में सुख शांति बनी रहे और कोई भी झगड़ा हो या कोई अशांति हो तो वो इनके छिड़कने से सुख शांति मिल जाती है घर में